جی ہمارے پاس کافی تعداد میں مویشی موجود ہے ہمارے گھر میں پرانے زمانے سے جانور پالے جاتے ہیں ہمارے یہاں لوگ ہر طرح کے جانور کو پالنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کوئی گائے پالتا ہے تو کوئی بھینس پالتا ہے تو کوئی بکریا پالتا ہے ان تمام جانوروں کی دیکھ بھال ایک بہت ہی مشکل کام ہے ان کے پیچھے سارا دن لگانا پڑتا ہے صبح سے لے کر رات تک ان کے کھانے پینے رہنے آرام سردی گرمی برسات ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے برسات کے موسم میں کافی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ برسات کے موسم میں ہری گھاس نہیں ملتی اور پھر دوسرا سہارا لینا پڑتا ہے جانور پالنا بہت مشکل کام ہے